میری پسندیدہ جگہ جو ہے وہ ہے دِلی اور دِلی میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہے وہ ہے جو جامع مسجد جامع مسجد مجھے اِس لیے پسند ہے کہ جب میں جامع مسجد جاتا ہوں تو وہاں کے جب مینار پہ چڑھتا ہوں تو وہاں سے پورے دِلی کا نظارہ ہو جاتا ہے اور جب میں جامع مسجد میں جا کر جس وقت پہنچتا ہوں اُس وقت کی نماز ادا کرتا ہوں اور وہاں نماز ادا کرنے میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور وہاں پہ اچھی خوبصورت مینار بنی ہوئی ہے جس کے اوپر چڑھ کے پورے دِلی کا معائنہ کرنے میں بہت خوبصورت نظارہ لگتا ہے اور اُس کی ویڈیو بنا کر میں اپنے اسٹیٹس پہ لگاتا ہوں اِس لیے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے